हा मूंखे न ब्लेज़र खपे मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे त राति जे पाइण लाइ मूंखे ब्लेज़र खपे तव्हां मूंखे हू बुधाईंदव ब्लेज़र ऐं ॿिया सभु शयूं खपनि ॾींहं जे लाइ ऐं घुमण जे लाइ त फॉरमल बि खपे पहिरियां तव्हां मूंखे ब्लेज़र ॿुधायो पाइण जे लाइ आहे हा हिकु मूंखे ग्रे कलर ॾेखारिजो ऐं हिकु मस्टड कलर ईंदो आहे हू बि ॾेखारिजो ऐं हिकु दफ़ो मस्ट ब्लेक बि ॾेखारे छॾिजो अछा

हा मां कयां थो ट्रायल रूम में वञी करे हा तव्हां मूंखे इहो हिकु ब्लेक वारो सुठो लॻो ऐं हिकु मस्टड कलर इहो मूंखे पेक करे ॾेई छॾियो ऐं हाणे मूंखे ॾींहं जे लाइ शेरवानी ॿुधायो वेॾी आहे न त असांखे हुन लाइ खपे न असांखे धोती खपे हा हा अछा ऐं हीअ जेकी शेरवानी हीअ छा अथव हिते अछा पंजवीह सौ

अछा त इहो सभु मिली करे हिते हितां खां ई वठी था हलूं त इहो जेको ब्लेज़र तव्हां मुंहिंजे लाइ इहो ब्लेक कलर ऐं मस्टर कलर पेक कयुव हिन जे ॿिन्हिनि जी छा प्राइज़ हुई हू बि मूंखे हिकु दफ़ो बुधाए छॾिजो न हा ॿई ॿई ॿई मां सिलेक्ट कया आहिनि त मूंखे ॿई खपनि हा त हुनजो प्राइज़ हा उहो हा उहो हा पेन्ट आहे ऐं जेको फॉरमल हितां वठंदमि त हुन मथां ई हू सूट थी वेंदो त मूंखे छा चइबो फॉरमल मां ॾिसी वठंदमि ख़ाली तव्हां मूंखे बस ब्लेज़र जो प्राइज़ बुधाए छॾिजो पहिरियां अछा ठीकु आहे त हीउ हाणे ब्लेज़र ऐं हिकु शेटीअ जो मस्टड कलर जी शेरवानी आहे हू बि तां साइड करे रखो ऐं मूंखां हाणे फॉरमल ॿुधायो असांखे फॉरमल बि पाइणो आहे असांखे घुमण जे लाइ